इलेक्शन शो थींदो आहे त जीअं असां सभु गॾिजी करे नेता सुठो सुठो चुने सघूं सोचे सम्झी करे इन जे करे इलेक्शन थींदा आहिनि इलेक्शन में जेके माण्हू बीहंदा आहिनि इहे घरु घरु वञी करे असां सभिनी खे अची चवंदा आहिनि त असांखे वोट ॾियो असांखे वोट ॾियो पर असांखे इहो अधिकार मिलियलु आहे की असां पंहिंजे मर्ज़ीअ सां सुठो नेता चूंडे सघूं इन जे करे असां चूंडींदा आहियूं जाम माण्हू त रिश्वत ॾियण जी बि कंदा आहिनि जीअं असांखे ई वोट मिले पर असांखे इहो अधिकार आहे त असां सभु गॾिजी करे चूंडे करे सुठो नेता ॻोल्हे सघूं